राजस्थान में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हर तरीके का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है शिक्षा का है एजुकेशन डिपार्टमेंट है फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर प्राशनिक डिपार्टमेंट्स है कलेक्ट्रल है हमारे यहाँ पर उनके नीचे पुलिस की सुविधाएँ भी है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सबके अपने अपने काम है शिक्षा का काम शिक्षा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका काम है गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे पढ़ाई के स्तर को देखना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जो बहोत सारी चलती है हेल्थ में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो फ्री में इलाज करते है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बड़े से बड़ा फ्री में इलाज करते है अभी राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना चली है जिसमें पाँच लाख से पच्चीस लाख तक का ऑपरेशन फ्री में करवाया जाता है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे उमेध है एम डी एम है जहाँ पर अच्छे सी अच्छी सुविधा मिल जाती है पाओटा सेटेलाइट हॉस्पिटल है यहाँ पर बहुत अच्छे इसके अलावा जोधपुर में बहुत सारे डिस्पेंसरीज़ हैं जो डिस्पेंसरीज़ जहाँ पर जाकर हम नॉर्मल वे में इंजेक्शन और छोटा मोटा कर सकते हैं बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सालय हैं सब जगह हॉस्पिटलाइज़ेशन का अच्छी सुविधाएँ हैं अच्छे डॉक्टर हैं जो हमें अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वहीं डॉक्टर का टाइमिंग भी बढ़ा दिया है गया है नौ बजे से तीन बजे तक अभी तो देख रहे हैं वो लोग और गवर्नमेंट स्कूल्स जिनमें अच्छी शिक्षा दी जाती है